مجھے یاد ہے دنیا میں كوئی ایسی چیز ہے جو بہت زیادہ خوبصورت ہے تو وہ میرے حساب سے تاج محل ہے تاج محل كے بہت ہی قصے ہم نے سن ركھے ہیں جیسے كہ اس كا تعلق محبت سے ہے یا پھر اس كو روحانیت سے بھی جوڑا جاتا ہے ایک بار میں تاج محل گھومنے گئی تھی جو كہ مجھے آج بھی بہت اچھے سے یاد ہے كیا خوشنما منظر تھا بہت ہی زیادہ مزہ آیا ہم لوگ وہاں پر گھومے اور مزے كیے جنت سے كم كا نظارہ نہیں تھا بہت ہی زیادہ بھیڑ بھی تھی كافی دور دور سے لوگ اس كو دیكھنے كے لیے آئے ہوئے تھے تو مجھے ایسا لگ رہا تھا كہ مانو لوگوں كا ایک میلہ ہی لگا ہو تمام لوگ آج تمام لوگ تاج محل كی عمارت كو دیكھ دیكھ كر حیرت كر رہے تھے اور اتنی قدیم عمارت كی تعریف كیے بنا نہیں رہ رہے تھے میں تو یہی كہوں گی كہ سبھی كو ایک بار تاج محل ضرور جانا چاہیے